دلی میں تعلیمی نظام کا ایک مضبوط ڈھانچہ ہے جو بچوں کی ابتدائی تعلیم سے لے کر اعلیٰ تعلیم تک محیط ہے یہاں کی تعلیمی سخت کو بنیادی طور پر تین حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے پرائمری سیکنڈری اور ہائر سیکنڈری پرائمری تعلیم پہلی جماعت سے پانچویں جماعت تک ہوتی ہے اس سطح پر بنیادی مضامین جیسے ہندی انگلش میتھس سائنس اور سماجی علوم پر زور دیا جاتا ہے سیکنڈری تعلیم چھٹی جماعت سے دسویں جماعت تک ہوتی ہے اس مرحلے میں نصاب میں مزید پیچیدگی آتی ہے اور مضامین کی گہرائی میں مطالعہ کیا جاتا ہے طلبا کو کمپیوٹر سائنس فزیکل ایجوکیشن اور دوسری اختیاری مضامین بھی پڑھائی جاتی ہے ہائر سیکنڈری تعلیم گیارہویں اور بارہویں جماعت پر مشتمل ہوتی ہے اس سطح پر طلبا کو مخصوص مضامین میں مہارت حاصل کرنے کا موقع ملتا ہے تین اہم شعبے ہیں سائنس کامرس اور آرٹس ہر شعبے میں مختلف مضامین جیسے فزیکس کیمسٹری بایولوجی اکاؤنٹنگ اکنامکس ہسٹری اور پالیٹیکل سائنس شامل ہیں دلّی میں سرکاری اور نجی دونوں قسم کے اسکول موجود ہیں جو مرکزی اور ریاستی بورڈ کے تحت کام کرتے ہیں سی بی ایس سی سینٹرل بورڈ آف سیکنڈری ایجوکیشن سب سے بڑا تعلیمی بورڈ ہے جو معیاری نصاب اور امتحانی نظام کے لیے جانا جاتا ہے اس کے علاوہ آئی سی ایس ای انڈین سرٹیفکیٹ آف سیکنڈری ایجوکیشن بھی یہاں کے کچھ اسکولوں میں پڑھایا جاتا ہے دلی میں تعلیمی معیار کو بہتر بنانے کے لیے حکومت نے کئی اقدامات کیے ہیں جن میں اسکولوں کی بنیادی اسکولات کو بہتر بنانا اساتذہ کی ٹریننگ اور جدید تدریسی تکنیکیوں کا استعمال شامل ہے اس کے علاوہ دلی حکومت نے مشہور ہیپینس کریکولم اور دیش بھکتی کریکولم بھی متعارف کرایا ہے تاکہ طلبا کی مجموعی نشو و نما اور قومی شناخت کو فروغ کیا جا سکے دلی کا تعلیمی نظام مجموعی طور پر بچوں کو معیاری اور متوازن تعلیم فراہم کرنا کرنے کی کوشش کرتا ہے جو ان کی ذاتی اور پیشہ ورنہ پیشہ وارانہ زندگی میں مددگار ثابت ہوتی ہے